म्हाका हिंन्दी सिनेमा मराठी सिनेमा कोंकणी सिनेमा तसोच इग्लिंशूय सिनेमा आवडटा हिंदी सिनेमाचे उलोवप जालें जाल्यार हिंदी सिनेमान म्हाका शोले केजीएफ अशें हे दोन सिनेमा आसात जे म्हाका आवडटात म्हाका थ्रिलर सस्पेन्स डिटेक्टीव कांयड ऑफ मुविज खूब आवडटात तशेंच रोमेंटीक सिनेमाय आवडटा जसो दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे होवूय सिनेमा म्हाका आवडटा ताज्याक ताज्या स्टोरीस त्या मुविजांतल्यो स्टोरीज एकदम बऱ्यो आशिल्ल्यो आनी जे आमचे सोसायटींत घडटात ताजेरूच त्यो आदारीत आशिल्ल्यो मराठी सिनेमा जालो जाल्यार एक सिनेमा आयल्लो माहेरची साडी तो सिनेमा एकदम बरो आशिल्लो ताची स्टोरी टेलिंग एकदम बरे आशिल्ले तशेंच हालींच्या काळान बाहुबली हो एक सिनेमा आयलो ह्या सिनेमाचे हांवें दोनूय भाग पळयल्यात दोनूय भाग म्हाका आवडले